जियां असें कुते प्लैन बनाए दा होऐ जाने दा और उत्थुआं दा साढ़ा कुतै होर मूढ़ करी जा जाने गी और तुसें रिक्शे आह्ले गी पैसें लेई पुच्छना होए ते कि'यां पुच्छना असें आखना भैया अस हून जि'यां अस कुतै बजार आए आं उत्थुआं अहें मंदर जाने गी बनी गेआ अहें पुच्छना कि भैया उद्धर जाने दे मंदर जाने दे तुस किन्ने पैसे लैगे